नेवऱ्यो पातोळ्यो शंकरपाळी बेसन लाडू चिकी सोयेचे लाडू रवयाचे लाडू चिरमुलयांचे लाडू बर्फी मोतीचूर लाडू गुलाब जामून रसमलाई दोस बिबिंका दोदल फेणोऱ्यो मणगणें पायस खीर शिरवळ्यो जलेबी गोड फोव मि मिल्क केक शिरो पंचकाद्य मोदक साकरभात बॉल पान केक बन्स गोलवडे बातिका कण हलवो तवसळी मुटल्यो सान्नां